म्हजे फेवरेट नुस्तें म्हळ्यार सुंगटां त्याच बरोबर म्हाका विस्वण खावपाक खूब आवडटा पापलेटी आवडटा बांगडे हांव केन्ना केन्ना खाता लोकांक चडशें कितें आवडटा म्हळ्यार बांगडे गोंयान घर घर तुमकां बांगडो दिसतलो त्याच बरोबर बारीक नुस्तें आसता म्हणल्यार वेल्यो मागीर न्हंयचें नुस्तें बी आसता कुल्ल्यो कुल्ल्यो बी खूब जाणां आवडटा म्हाकाय कुल्ल्यो खावपाक खूब आवडटात चणक मोडसो हें कांय प्रमाणाचे मोटें नुस्तें हें मातशें म्हारग आसता सगळे लोक खावपाक पावनात आनीक थोडे नुस्त्याचे प्रकार म्हणल्यार ताल्ले लेपो मागीर मोरी आनीक शेंवटें कल्ली नुस्तें जिवाक एकदम बरें आसता नुस्त्यांतल्यान आमकां प्रोटीन मेळटा त्याच बरोबर आयोडीन मेळटा तशें म्हण आमी नुस्तें सदांच खावप गोंयकार नुस्तें सदांच खातात एक दोन वार सोडलें जाल्यार गोंयकारान नुस्त्या शिवाय जेवण चलना